مظفر نگر اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں ٹریول ایجنٹس اور کمپنیاں زیادہ تر مذہبی سفر جیسے حج و عمرہ زیارتی سفر یا شمالی بھارت کی معروف مذہبی مقامات کی زیارتوں کے لیے مشہور ہیں ان ایجنٹس اور ٹریول کمپنیوں کا بنیادی مقصد مسافروں کو ان کے سفر کی ہر ضروری سہولت فراہم کرنا ہے تاکہ ان کا سفر آسان اور پریشانی سے پاک ہو زیادہ تر ٹریول ایجنٹس ان خدمات میں ماہر ہوتے ہیں جیسے کہ ٹکٹ بکنگ ویزا پروسیسنگ ہوٹل کی بکنگ اور مقامی گائیڈس فراہم کرنا یہ کمپنیاں حج اور عمرے کے لیے مخصوص پیکز پیش کرتی ہیں جن میں گروپ میں سفر کرنے کی سہولت شامل ہوتی ہے جو اکثر لوگوں کے لیے سستا اور آرام دہ ہوتا ہے ان پیکز میں عام طور پر پرواز رہائش مقامی سفر اور کبھی کبھی کھانے پینے کا بندوبست بھی شامل ہوتا ہے ایسے ایجنٹس مقامی لوگوں میں خاصی مقبول ہیں کیونکہ وہ حج و عمرے کے پیچیدہ طریقۂ کار کو آسان بنا دیتے ہیں زیارتی سفر کے علاوہ مقامی ٹریول ایجنٹس سیاحتی مقامات جیسے پہاڑی علاقوں تاریخی شہروں یا دوسرے اہم مقامات کے لیے بھی پیکز فراہم کرتے ہیں یہ پیکز اکثر کم بجٹ والوں کے لیے بھی دستیاب ہوتے ہیں اور ٹریول ایجنٹس ایسے مسافروں کی رہنمائی کرتے ہیں جو پہلی مرتبہ سفر کر رہے ہوں کچھ بین الاقوامی ٹریول ایجنٹس بھی موجود ہیں جو غیر ملکی سیاحتی مقامات کے لیے پیکز فراہم کرتے ہیں جیسے دبئی ملیشیا ترکی اور یوروپ یہ کمپنیاں ویزا پر اسیسنگ سے لے کر فلائٹ ٹکٹ ہوٹل بکنگ اور ٹور گائیڈس تک مکمل خدمات پیش کرتے ہیں مجموعی طور پر کشی نگر اور اس کے آس پاس کے ٹریول ایجنٹس اور کمپنیاں مسافروں کی ضروریات کو سمجھتے ہوئے بہترین سفری خدمات فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور زیادہ تر لوگ انہیں سہولت اور آسانی کے لیے استعمال کرتے ہیں